हैलो ओला असांखे असांखे नाशिक वञिणो आहे तव्हां असां पाण में अठ ॾह ॼणा आहियूं कहिड़ी गाड़ी ॾींदा इनॉवा या अरटिगा ॿुधाई वञे कहिड़ी गाॾी ॾींदो ऐं असांखे पंजवीह तारीख़ वञिणो आहे गोदावरी नंदीअ में टुपकी ॾेयणी आहे ऐं पंज छह मंदिर बि घुमणा आहिनि अगरि थी सघे राति असां हुते रहूं सुभाणे ते त्र्यंबकेश्वर मंदिर बि घुमी अचूं इहो बि असांखे भाड़ो ॿुधाए वञे असांखे घणा पैसा लॻंदा